गोदोनि दाव गोदो मोनायाव दावखौ माबादि नुयोमोन फेसाखौ नुयोमोन ओमफ्राय बादामालिखौ बेसोरखौथ' फेसाखौथ' जाया जेन'बा जे सानानै बादामालिखौ सानानै जायोमोन गोदो दाथ' बादामालिबो नुला फेसाबो नुला आरो सब जुनारानो गोदोनि जुनारानो गैला गोदो नुयोमोन दाव मैना बाथ' आरो दावराइफोर दाव गुलदुमफोर बेफोरबायदिखौ नुयोमोन दाथ' बेफोरबायदि दावखौनो नुला बाथ'खौबो नुला दाव मैनाखौबो नुला दा नों बादामालि फजन्थ' फेसा फजन्थ'फोरखौबो नुनो मोनला बोथोरा सोलायबाय दा बहा नुबावगोन गोदो सब दावखौनो नुयोमोन रिजाबआव थाङोबा जेन'बा माबाखौ नुयोमोन दावराइ नुयोमोन आरो हाग्रानि दाव राजा दावसेन बेफोरबायदि नुयोमोन आरिखि दाथ' हाग्राबो गैला आरो दावफोरखौबो नुनो मोनला बोथोरा मा जाखो दानि जुगाव बोथोरा दाव फजन्थ' गासैबो जोबनो हमबाय दा लासैनो मा नुगोन दावस्रि नुयो जे'नबा दावथु नुयो फेरेंगा नुयो आरो सिलाफोर नुयो हादिदग्ला बेफोरबायदिखौल' नुसै आरो बेनि बादै दाव मुवाखौनो नुनो थांला बोथोरानो दावनि बोथोर गैला रिजाबबो गैला गैला दावफोराबो जोबनो हमबाय होमबा आङो बुंनांगौआनो एसेनोसै